हम गेल रहली सिमरिया तऽ सिमरिया से लौटैत खुनिमे कथि कहै छै सभ पूरे आदमी पूरे फैमिली गेल रहली तऽ पूरे फैमिली खाना खयली तऽ खाना खयली तऽ ओहि हिसाब से ने पैसा बिल बनैके चाही तऽ बिल बला कनि दश बीस रुपआ बेसी बनाकऽ दे दऽ हम कहलियै कि हमरा पूरे देखाउ हम हमरा बिल जे हमरा एना केना हो गेलै हम तऽ एतने आदमी खयली तऽ हमरा एक आदमीके बिल केना बढ़ि गेल जब देखैत छी तऽ बिलमे एक आदमी तऽ ओह के पैसा देके काट छाँट कराके बिल बिल अपन जे सही बिल रहलक से लेली पूरे देखिके आ कथि कहै छै अपन काटा उटा देली जे हुनकर पइसा भेलै बिल बलाके जे अथि पनीर रोटी खलखिन तऽ एक आदमी चावल दालि चावल सब्जी पापड़ तिलौड़ी खैलखिन एन्ने बाँकी आदमी सभ पनीर खलखिन शिमला मिर्चके ओ बला सब्जी आओर पनीर खलखिन तऽ एहिके लेके जेतना बिल बनलै सहए बिलके सही बिल हम लेके सही पैसा हुनकरा हम दे देली जे हमर फालतू बिल बनैले रहथिन ओहिके रद्दमे फेक देली